اسلام علیکم وا رحمۃاللہ برکات جی جی جی جی میں مزمل ہوں رحیم فیملی ریسٹورنٹ مالک ہوں فرمائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی جی ضرور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اور آپ جو ہے بغور سمات فروائیے جی مٹن بریانی ہماری مٹن بریانی خاص طور پر دیسی مصالحوں سے تیار کی جاتی ہے جس میں خالص بکرے کا گوشت بسمتی چاول زعفران دیسی گھی اور دیگر خوشبودار مصالحہ جات شامل ہوتے ہیں جی ہمارا باورچی خاص انداز سے دم دے کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ چاول اور گوشت دونوں میں مصالحے یکسا رچ بس جائے ذائقہ گرم مصالحے دار خوشبو دار نرم گوشت کے ساتھ قیمت ایک پلیٹ فام قیمت ایک پلیٹ کا دو سو روپے ہے اور ایک پلیٹ میں دو افراد آسانی سے کھا سکتے ہیں اور اگر ساتھ میں رائتاہ یا سلاد ہو تو تین افراد بھی کھا سکتے ہیں جی جی جی جی بہاری کباب بہاری کباب خاص بہار کی بہار کی روایت ہے ہم اس میں بکرے یا گائے کا گوشت استعمال کرتے ہیں جو دہی پپیتا کچری اور مخصوص بہاری مسالحے میں کی گئی گھٹنے گھنٹے میں کئی گھنٹے میں میری نیٹ نیٹ ہونے کے بعد کوئلے پر بھونا جاتا ہے ذائقہ دھواں دار خوشبو نرگ اور ہلکاگوشت پکا کر ہلکا مصالحہ مگر بہت لذیذ ہوتا ہے جی جی بالکل شکریہ بہت شکریہ جی آپ آپ آئیے انشاء اللہ کون چھ سو روپے پلیٹ ہو جائیں گے آپ آئیے انشاء اللہ